تلگانہ میں سب سے بڑے کاروبار میں رائس میلس فروٹ لاڑ بازار میں چوڑیاں کپڑے یہ سب بہت بڑے بڑے کاروبار ہے جہاں پہ لیڈیز جا کے کپڑے چوڑیاں لیتی ہیں جینٹس جا کے چاول فروٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں ترکاری کا بھی بہت بڑا بزنس ہے ترکاری کا ہے ترکاری کا ہے چاول کا ہے گوشت کا بھی بزنس ہے دعوتوں میں گھر کی دعوت چھوٹی موٹی دعوت بڑی دعوت میں بھی ایک